اردو زبان بہت ہی اچھا بھاشا ہے اس میں بات کرنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے ہمارے دوست ہو گیا وہ سب سے ملتے ہیں تو وہ سب بھی اردو میں ہی بات کرتے ہیں اردو میں بات کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جیسے ہمارے گھر پہ مہمان اور وغیرہ وغیرہ آتے ہیں تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں سچے دل سے اور جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو مل جاتا ہے کوئی دوست ہو تو اسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی بہت بڑھیا بڑھیا بات کرتے ہیں اور کہیں کوس دور جاتے ہیں جیسے ہو گیا کلکتہ تو وہاں گئے تو بہت سے ساتھی اور رہتے ہیں اس سب سے بات کرتے ہیں ایک جگہ بیٹھتے ہیں سب ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں آرام سے بات چیت کرتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اردو میں بات کرنے میں اور جیسے ہو گیا دلی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت پرانے پرانے دوست رہتے ہیں اس سب سے بھی بات کرتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں اور جیسے کہ جیسے چلے جاتے ہیں جلسہ اولسہ میں تو وہاں پہ بھی سب آدمی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سبھی آدمی اردو میں ہی بات کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جیسے نعت ہوا غزل ہوا یہ سب بھی پڑھتے ہیں تو یہ سب بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہمارے دوست ہو گیا یار ہو گیا وہ سب سلام کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں گلا ملتے ہیں تو اس سے بہت ہی اچھا لگتا ہے اردو بھاشا اور جیسے دوست ہو گیا یار ہو گیا گھر پہ آتے ہیں تو اس کو بیٹھا کو آرام سے چائے پانی ناشتہ کرواتے ہیں اور جیسے ہمارے استاد مل جاتے ہیں تو اس سے سلام دعا اور مصافحہ کرتے ہیں یہ سب اردو بھاشا ہے اردو بھاشا بہت ہی اچھا لگتا ہے اردو بھاشا میں بات کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت دلچسپی بات ہے ال اردو بھاشا میں بات کرنے میں بہت ہی من لگتا ہے اور ایک دوسرے سے بھی بات کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے ہمارے گھر پہ گئے ہمارے ابو ملتے ہیں تو ابو سے بھی بات کرتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اردو بھاسا میں بات کرنے میں بہت اچھا ہے دونوں آدمی دلچسپی سے بات کرتے ہیں اور بہت ہی ایسا اردو بھاسا ہے جو جیسے دلّی چلے گئے پنجاب چلے گئے گجرات چلے گئے سب جگہ اردو ہی بھاشا زیادہ طور چلتا ہے یہ اردو بھاشا بہت ہی اچھا لگتا ہے جیسے الہٰ آباد چلے گئے وہاں بھی اردو بھاشا بہت چلتا ہے اور مدرسہ اور میں جاتے ہیں تو وہاں کے بچے بھی اردو ہی بھاشا میں بات کرتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے مدرسے میں اگر رہتے ہیں تو اردو بھاشا میں ہی بات کرتے ہیں سب بچے بہت اچھا لگتا ہے